ہلو کیا میں یہ ٹریول ایجنٹ سے بات ہو رہی ہے ہم پٹنہ سے جانا ہے پٹلہ سے آ رہے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں مہا بلی ٹیمپل اچھا گاڑی مل جائے گی ہم لوگ ہیں سات لوگ ہیں کون س گاڑی اچھی ہوگی کیا اس کا پرائز کیا اس کا فٹی ففٹی تھاؤزینڈ اسکارپی کا کیا ریٹ ہے اسکارپیو کا اس میں سات آدمی ہو جائیں گے کیا ایڈجسٹ اسپاجی میں کتنا لگے گا کچھ کم ہوگا کیا اور اس میں کچھ کم ہوگا اچھا ہم لوگ برابر جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو کچھ کم کیجیے اس لیے جی اور کچھ نہیں کم ہوگا اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتائیں ہیں نا ٹھیک ہے ہم بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے شکریہ